بھارت میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ لازمی طور پہ لوگوں کو جانا چاہیے جیسے دلّی ممبئی آگرہ کشمیر ہمیں ان سب جگہوں پہ ایک بار ضرور جانا چاہیے جیسے دلّی کی اگر ہم بات کریں تو دلّی میں بہت پرانے پرانی چیزیں ہیں لال قلعہ جیسے ہو گیا جامع مسجد ہو گئی اور ہمایوں مقبرہ ہوگیا ان سب جگہوں پہ ہمیں جانا چاہیے اور اگر ہم ممبئی کی بات کریں تو ممبئی میں ہمارا گیٹ وے آف انڈیا ہے تاج ہوٹل ہے حاجی علی ہے ان سب جگہوں پہ ہمیں ضرور جانا چاہیے ایک بار تو جانا ہی جانا ہی چاہیے اور آگرہ کی بات اگر ہم کریں تو آگرہ میں ہمارا تاج محل ہے جو کی بہت فیمس ہے اور حیدر آباد کی اگر ہم بات کریں تو حیدر آباد میں چار مینار ہے تو وہ سب سب جگہ بہت زیادہ فیمس ہیں اور کشمیر کی بات اگر ہم کریں تو کشمیر کو بولا جاتا ہے کی وہ دنیا میں جنت ہے وہ کسی جنت سے کم نہیں ہے کشمیر تو وہاں کیونکہ جنت کے پھل وہاں پہ جیسے سیب ہوگیا ڈرائی فروٹس میں بہت سارے ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں وہاں پہ تو اکثر ہمیں کشمیر تو خیر جانا ہی جانا چاہیے